आंनि मोजां मोननाय जामु जाबाय अनलाजों दावजों सबायजों साम'जों अनलाजों मेउवायजों सबायजों दावजों नार्जिजों अमाजों बायदि बायदिखौ आं जानो मोजां मोनो आरो बेफोर जामुंफोरखौ आं न'आवनो संनायफोरखौ मोजांसिन मोनो